مبتدی دوست آسن پوز یوگا کی مشق میں شامل کی جاتی ہے تاکہ یوگا کا آغاز کرتے وقت آسانی سے ان کو عمل میں لا سکیں کچھ مشہور مبتدی دوست آسن ہیں جیسے کہ بلون پوز اس پوز میں اپنے ہاتھ کو سامنے رکھ کر زمین پر جھک کر دیکھ رہتے ہیں اور اپنے پٹھوں کو ہلکا سا کم کرتے ہیں یہ پوز آرام دینے والی اور دل کو سکون فراہم کرنے والی ہوتی ہے اسی طرح سے ویر بدراسن پوز اس پوز میں ایک پاؤں آگے رکھ کر اور دوسرے پاؤں کو پیچھے کرتے ہوئے جھکتے ہیں اور اپنے پاؤں کو اوپر اٹھاتے ہیں یہ پوز جسم کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے اور اسی طرح سے ٹریکون آسن پوز اس پوز میں آپ پاؤں کو زمین پر پھیلاتے ہوئے ایک ہاتھ کو اوپر اور ایک ہاتھ کو نیچے لے جاتے ہیں یہ پوز جانبی مضبوطی کو بڑھاتا ہے اور کمر کے درد کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ صرف کچھ مبتدی دوست آسن ہیں اور ان کے علاوہ بھی مختلف دوست آسن یوگا کی مشق کے حصے ہوتے ہیں جو انفرادی ترجیحات اور جسم کی شرائط کے مطابق منتخب کیے جاتے ہیں